पारसेमे चलि जाउ तऽ ओ कार्ड अगर रहत तऽ ओहि लेल अहाँकेँ लेल छूट भेटैत छै कए बेर कए बेर हम देखलहुँ हँ कते पेसेंट सङ्गे गेलहुँ हँ तऽ ओहि पर बहुत छूट भेटैत छै तऽ ओहि लेल कओनो दिक्कत नहि छै जते सरकार केलखिन हँ नरेंद्र मोदी ओ बहुत बढ़िआँ केलखिन हँ ओहि लेल बहुत बढ़िआँ करैत छथिन जेना कओनो महिलेके या शिशु बला कओन चीज भेलैया तऽ ओहि लेल पूरा होस्पिटलो सबमे ओहिमे कओनो दिक्कत हि होइत छै ओहि लेल बढ़िआँ जेना हुनका ट्रीटमेंटो होइत छनि आओर बहुत बढ़िआँ जेना काज काजो कयल जाइत छनि ओहि लेल नर्सो सब बहुत तैआर रहैत छथिन तत्पर रहैत छथिन आ बढ़िआँ जेना हुनका ट्रीटमेन्ट होइत छनि बढ़िआँ जेना काज सब करैत छथिन ओहि लेल दिक्कत नहि होइत छनि आ बढ़िआँ जेना हुनका दू चारि दिनमे एकदम ठीक ठाक कऽ के बढ़िआँ जेना घरो पर आबि जाइत छथि आ ओकर लेल सरकार किछु अमाउंटो दय छथिन जेकि लेल हमरा नहि बुझल अछि लेकिन ओ बढ़िआँ अमाउंट दय छथिन जे होइत छै बेटा अलग बेटीके अलग बेटाके अलग ओ अमाउंट हमरा नहि बुझल अछि लेकिन दय छथिन एहि लेल सरकारो लेल ई बहुत बहुत धन्यवाद बिहारो सरकारके बहुत बहुत धन्यवाद आ केन्द्रो सरकारके बहुत बहुत धन्यवाद आओर बहुत बढ़िआँसँ होस्पिटलो सबमे होइत छै आयुष्मानो भारतमे बहुत या प्राइवेट ओएसिस चलि जाउ या पारसेमे चलि जाउ तऽ ओहि पर छूट भेटैत छै जेकि ई लोग कहैत छै जेकि नहि होयत नहि होयत छै लेकिन नहि हम कै बेर देखलियै हँ आयुष्मानो भारतमे ई चीज सब होइत छै आ छूट भेटैत छै किकि हमरो एकटा रीलेशन गेल रहथि ओएहमे हुनका कहलखिन जे आयुष्मान भारत अछि तऽ ओ गेलथि ओ कहलथि हँ हमरा भेटल रहऽ छूट आब कते पर्सेंट छूट भेटल रहऽ से नहि बुझल अछि हमरा